जय झूलेलाल मां जॾहिं स्कूल में हुयमि त मूंखे हिकु बार मौको मिलियो की मां सभिनीनि जे साम्हूं अची करे स्टेज ते अची करे मां पंहिंजे चीफ गेस्ट जो सम्मान कयां ऐं हुननि जे अॻियां चंद शब्द चवां जेॾीमहिल मां उहो स्पीच ॾिनी हुनखां पोइ मूंखे हेॾी तारीफ़ मिली उहो मुंहिंजो चीफ गेस्ट बि मुंहिंजो हेॾो आभार ऐं वंदन कयो उहो ॿुधी करे मां अॼु ताईं नत मस्तक आहियां जय झूलेलाल